से एप्रिल जिदाइनजौ दाइनजिसे दाइन जुलाइ जिगुजौ गुजिसे गु अक्टबर नैरोजा से जि नभेम्बर नैरोजा द' जिनै आगस्ट नैरोजा जि